हलो हलो

हा जय झूलेलाल दादी हरिओम हा हा हा हा मां अनिता अच्छा हा असां भाॼियुनि जो वापार कंदा आहियूं अच्छा हा हा हा अच्छा

अच्छा असां वटि सभु कुझु आहिनि भेण मूं वटि सभ भाॼियूं आहिनि तव्हां समुझो मूं वटि सिंधी भाॼियूं बि सभु कुझु अथव गोगिडू अथव बिहु अथव पीज अथव पापड़ी अथव स सभ भाॼियूं टोटली मां रखंदी आहियां पालक मेथी सियारे जी हर शइ मूं वटि पेई हूंदी अथव

अच्छा

हा हा ॾिसो भेण मूं वटि सभ भाॼियूं सुठे नमे नमूने सां ताजियूं भाॼियूं हूंदियूं अथव तव्हां वटि शादी आहे शादीअ जे करे काई शिकायत न थींदव तव्हांखे मां वधीक भाॼियूं वठो त होलसेल अघु में ॾींदीमांव जो थोरी थोरियूं भाॼियूं वठो त असां हुन किले ॿिनि जे हिसाबु सां हुन में बि मां तव्हांखे घटि करे ॾींदसि पर तव्हां वक़्ति सुठे सां वठो ऐं सुठी तरह अची करे भाॼियूं सुठे नमूने से तव्हां वठो भाॼियूं मूं वटि सभु फ़्रेश अथव हा हा हा हा हा हा उहो ॾिसो भेण असां वटि सुठी तरह सोएण लाइ बि मायूं रखियल आहिनि असां हुनजो बि तव्हां खां वधीक अघु न वठंदासीं साई थूम अथव पीज अथव पापड़ी अथव उहे बि असां तव्हांखे सोए ठाए करे ॾींदासीं साई थूम बि अथव सुठी तरह तव्हां फ्रिज़ में रखे सघो अॻिते लाइ बि सुठी तरह नमूने साफ़ु करे तव्हांखे ॾींदासीं तव्हां अचो तव्हांजो वेलकम अथव असांजी दुकान ते सभु फ्रेश ऐं सुठी शइ मिली वेंदव हा हा उहे तव्हांखे असां हाज़ुर में पीज सोए करे ॾींदासीं

अच्छा हा न न भेण तां अचो तव्हांजो स्वागत अथव मुंहिंजी भाॼियूं ॾिसो तव्हांखे सभु सुठी तरह लॻंदियूं ऐं अॻिते बि तव्हांखे विश्वास सां मुंहिंजी दुकान ते तव्हां अची सघंदव सभु फ़्रेश ऐं सुठी अथव साई थूम बि धाणा सभु सोए करे तव्हांखे ॾींदासीं तव्हां फ्रिज में अठ ॾह ॾींहं स्टोर करे था सघो हा

हा उहे मूं वटि सुठी तरह तव्हांखे फ्रेश गजरनि जो हलवो ठाए सॻो इअं फ्रेश कद कद्दुकस करे तव्हांखे ॾींदासीं उहो बि सही तरह सिंगारे करे ॾींदासीं तव्हांखे अॻिते लाइ दिक़त न अची सघंदी उहो तव्हां असांजो विश्वास रखो

हा हा हा हाज़ुरु आहे असां उहो तव्हांखे हा असां तव्हां असांखे ख़ाली ॿुधाएजो केतिरी खपेव उहो तव्हांखे छिले ठाए करे जेतिरो करे सुठी तरह पेक करे असां ॾींदासीं तव्हां ख़ाली घरि वञी खटाइण पाए था सघो न न हा हा हा न न तव्हां अचो तव्हांखे जेतिरो बि समुझ में अचेव असां तव्हांखे कद्दुकस करे थुम वग़ैरह छिले करे ॾींदासीं तव्हां स्टोर करे ख़ाली तव्हां घर वञी पंहिंजी तयारी कजो ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल दादी जय झूलेलाल